हम भारतमे नौकरीके बजार तऽ बहुत खराब छै आओर वर्तमानमे एकरा सामने चुनौती छै की एक तऽ पढ़ाय लिखाय आओर कॉन्फिडेंस अच्छा चाही ओकरबाद एक तऽ पढ़य लिखयमे जे समस्या होइ छै जे खर्चा होइ छै उ तऽ होतय छै ओकरबाद बात रहि गेलय नौकरीके नौकरीमे अगर

सबकिछु सही सलामत पास भी भए गेलय तऽ बिना घूस बिना रिस्वत के नौकरी होइ नहि छै बिना पहुँचके नौकरी होइ नहि छै तऽ भारतीय नौकरीके वजह बहुत बुरा बहुत खराब छै आओर एकरा सामने चुनौती कठिनाइ दिक्कत छै कि केतनो भी पढ़ाइ करलहुँ केतनो भी पढ़ाइ करि लए करि लए छियै फिर भी कोइ नौकरीके पाबयके लिये बहुत दिक्कत होइ छै पढ़ाइ करलाके बाद भी नौकरी मिलनाइ कठिन होइ छै चुनौती ही होइ छै पढ़लाके बाद भी नौकरी मिलय नहि छै नौकरी जकरा पास पैसा पहुँच पैरबी छै ओकरा नौकरी होइ छै आम आदमीके पढ़लाके बाद भी नौकरी नहि होइ छै अइ खातिर नौकरी भारतमे एक चुनौती छियै अइ खातिर अगर नौकरी जकरा होइ छै तऽ समझि जाइ छियै कि उ पढ़ल लिखल तैं होइ छै आओर सबसँ जादा तऽ अगर कॉन्फिडेन्स क्वालिफिकेशन अङ्क मार्क जादा भी छै तऽ नौकरीके लिये पैसा पैरवी बहुत छै तब छै तऽ आओर जकरा कम क्वालिफिकेशन भी छै कम अङ्क भी प्राप्त छै तऽ ओकर पैसा पैरबी पहुँच छै तऽ ओकरा नौकरी होइ छै ओकरे नौकरी छियै बाँकी बात नौकरीमे परेशानी ई भी होइ छै की पैसा देलाके बाद भी नौकरी अगर गलत जगह पैसा गेलय तऽ दलाल पैसा ठकि लै छै नौकरीके